ہاں بہت سارے کورسیز ایسے ہیں جو مطلب نہیں ہیں بہت سارے کالجز ہیں جیسے کہ اگر ہم فلاسفی کی بات کر لیں اگر ہمارے پاس فلاسفی ہے فلاسفی صرف اور صرف یہاں پر ہے ٹھیک ہے فلاسفی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے اگر ہم فلاسفی سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ ایک تو سیٹس یہاں پہ فلاسفی کی بہت زیادہ کم ہیں پھر فلاسفی کی فلاسفی سے اگر ہم کوئی کورس وہ کرتے ہیں ہر کالج کے اندر فلاسفی نہیں پڑھائی جاتی ہے فلاسفی پڑھنے کے لیے ہمیں کسی اچھے اور بڑے اور مہنگے کالج میں جانا پڑتا ہے فلاسفی ایک بہت عام سبجکٹ نہیں ہے فلاسفی ایک بہت مشکل سبجیکٹ ہے جو ہر کسی کو نہیں پڑھایا جاتا اور ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں چاہتی ہوں کہ فلاسفی ہر اسکول میں ہر اسٹوڈینٹ کے لیے عام ہونا چاہیے کیونکہ فلاسفی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جو پیرنشیل پاور ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی تا قابلیت ہوتی ہے اور کوشن کوشننگ کرنے کی جو قابلیت ہوتی ہے آنسر کرنے کی جو قابلیت ہوتی ہے اس کو وہ بڑھاتی ہے تو میرے نزدیک فلاسفی ہے جو بہت کم اسکولس میں ہے اور لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس فلاسفی ہونا چاہیے